ہیلو ڈرائیور صاحب جی میری منزل یہیں تک تھی جی اب آپ کو مجھے کرایہ دینا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یو پی آئی ہے جیسے فون پے گوگل پے پے ٹی ایم امیزون جی میں آن لائن ہی آپ کا کرایہ ادا کر سکتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس کیش نہیں ہے تو جی آپ بتائیں کیا آپ کے پاس یو پی آئی ہے جی تو میں فون پے ہی کر دیتا ہوں آپ کو